हमारे पास तीन चार मवेशियाँ हैं जिसमें दो गाय हैं और एक भैंस है गाय और भैसों की देखभाल करने के लिए सुबह सुबह चार बजे मॉर्निंग में जागना पड़ता है जागने के बाद उनका दूध काढ़ते हैं और दूध काढ़ने के बाद भैंसो को सानी की जाती है उन्हें हरा चारा डाला जाता है चारे में खर चून बाँट आदि मिलाया जाता है उसके बाद जब वो खा पी कर आठ सात बजे तक फ्री हो जाती हें तो फिर उन्हें पानी पिलाया जाता है पानी पिलाने के बाद उन्हें ताप में थोड़ी देर के लिए बाँध दिया जाता है फिर वो जुगाली करके अपना भोजन पचाती हैं और ऐसे ऐसे वो अपना सम्पूर्ण भोजन जुगाली करते हुए पचा लेती हैं फिर दोपहर में भैंसों को और गायों को एक बार फिर से पानी पिला दिया जाता है और फिर उन्हें किसी पेड़ की छाँव में बाँध दिया जाता है और भैंसों की देखभाल करने के लिए टाइम टाइम पर उनके पास जाना पड़ता है कि उनके पास कोई कुत्ता बिल्ली नहीं आ गया हो कोई जानवर नहीं आ गया हो कोई मधुमक्खी या मक्खी उनके पास नहीं हो उन्हें नहवा धोवा के एकदम बिल्कुल साफ स्वस्थ रखा जाता है जिससे कि उनकी तबियत अच्छी तरह से बनी रहे और फिर जैसे ही दोपहर का समय धीरे धीरे समाप्त होने को आता है तो उन्हें शाम के टाइम में फिर से हरा चारा डाल दिया जाता है और फिर वो उनको खाने के वाद दूध देती हैं आठ से दस लीटर दूध देती हैं और फिर दूध देने के बाद जब दूध सम्पूर्ण काढ़ लिया जाता है तो भैंस को गेहूँ से बना हुआ बाँट खिलाया जाता है और बाँट खिलाने के बाद भैंस को शाम के टाइम में बाँध दिया जाता है और बाँधने के बाद भैंस को रात में टाइम टाइम पर जाकर देखते हैं कि भैंसों के पास कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया है और भैंसों की पूर्ण रूप से देखभाल की जाती है